जय झूलेलाल असांजे गुजरात में ॾाढा सुठा लोकप्रिय आउटडोर संगीत प्रोग्राम थींदा आहिनि हीअ नवरात्री जो प्रोग्राम नवे नव ॾींहं थींदा आहिनि अक्टूबर जे महीने में ॾाढो सुठा सुठा कपिड़ा पाए सभु माण्हू ॿाहिरि डांस कंदा आहिनि ऐं सुठा लहंगा चोली घाघरा चोली पाईंदा कुर्ता पजामा पाईंदा आहिनि ट्रैडिशनल डांस ट्रैडिशनल ड्रैस पाईंदा आहिनि हीअ पूरो नव ॾींहं हलंदो आहे प्रोग्राम हिते सूरत में वॾा वॾा स्टॉल बि माण्हू लॻाईंदा आहिनि वॾे वॾे स्टेडियम में वॾे वॾे स्टेडियम में हीअ प्रोग्राम थींदा आहिनि जीअं इन सूरत में इंडोर स्टेडियम आहे लालभाई स्टेडियम आहे हीअ हिते वॾा वॾा प्रोग्राम थींदा आहिनि राति जो माण्हू घर जे ॿाहिरि बि प्रोग्राम वॾा वॾा प्रोग्राम कंदा आहिनि हाणे ॿियो प्रोग्राम जीअं चोॾहं जनवरी जो मकर संक्राती थींदो आहे हुन ॾींहं माण्हू छिति छिति दे वञी छिति ते वञी पतंगियूं उड़ाईंदा आहिनि हुते लंगरबाजी बि कंदा आहिनि और गीत में गीता रभाड़ी जा गीत ॿुधंदा आहिनि और नास्तो रोटी पाणी सभु सुबुह खां वठी राति ताईं सॼा प्रोग्राम गॾु मिली करे ई कंदा आहिनि राति ताईं संगीत जो प्रोग्राम बि आस पास में रखी करे हुन त्योहार खे ॾाढो सुठे तरह सां मल्हाईंदा आहिनि हाणे ॿियो वीह ओगस्त जो गांधी नगर में दवाईनि जो वॾो एक्जीबिशन लॻंदो आ आहे हुते दवाईनि जी वॾी वॾी कंपनी ईंदियूं आहिनि और उहो सभु पंहिंजी जानकारी ॾींदियूं आहिनि दवाईयूं कीअं ठहंदियूं आहिनि कीअं न ठहंदियूं आहिनि उहो बि ॿुधाईंदा आहिनि हुनजा फ़ाइदा नुक़सानु हुनखे कीअं खाइबो आहे हुनजी सभ तरह जी जानकारी बि ॿुधाईंदा आहिनि जय झूलेलाल